नवजात बच्चाकेँ स्वस्थ्य वातावरण प्रदान करयके लिए सबसॅं पहिने हमर आसपासके गन्दगीके दूर करैके चाही बच्चाकेँ एकदम रोज साफ कपड़ा पहनाना चाही जेकरासँ बच्चामे कोई भी बिमारी नहि होइ बच्चा स्वस्थ्य वातावरणमे रहै आसपासके गन्दगीके दूर करैके चाही बच्चाके प्रतिदिन मच्छड़दानीके अन्दर रखना चाही कोई भी तरहकेँ गन्दगी ओकरा आसपासमे नहि रखना चाही जादा भीड़ भारमे नहि रखना चाही बच्चाके ओकर माताके पास ही रखना चाही किछु समय किछु समयके लिए ताकि बच्चा स्वस्थ्य वातावरणमे रहै आओर आगे बिमार नहि पड़ै इसीलिए हमरा सनिके ई सब चीजकेँ बहुत अच्छासँ ध्यान रखैके चाही